हमरासभके दोकान किरानाके जे छै छै मार्केटमे मार्केटमे जे किराना दोकानसभ ज्यादा चलै अछि ओहिमे सभकिछु बेचि सकै छी अहाँ जेनरल स्टोर टाइपके छै की बुझलियै राशन पानीके लेल ई हरदम जे छै चलैत रहैत अछि आओर मार्केटमे सब्जी आरके दोकान ओहो अहाँ खोलबै तऽ बहुत बढ़िआँ चलत की बुझलियै सब्जियोके डेलीके जरूरी पड़ै छै आदमीके सुबह शाम तऽ ईसभ मार्केटके चीज छै आओर जे छै कपड़ा दोकान भेल कपड़ा दोकान खोलबै तऽ कपड़ो दोकानमे अहाँके जे छै सभकिछु सामान मिल गेल रेडीमेड जेना भऽ गेल कपड़ा दोकान रेडीमेडमे अहाँ सभकिछु खरीद सकै छी की ओ दोकान जे छै अहाँके डेलीके ग्राहक जे छै एगो दूगो अबिते रहै छै की बुझलियै आ राशन पानीके दोकानमे हर हमेशा जे छै ग्राहक जे चुटपुटिया आइटम बच्चाके रखियौ ओहोसभके लेल हरदम बच्चा अप डाउन करैत रहै छै की बुझलियै आओर जे छै दोकान जे छै शुरू करयके लेल पूँजी चाही की बुझलियै पूँजी चाही तऽ पूँजीके लेल चाही दस बीस कमसँ कम लगाए दियौ जनरल स्टोरमे ओसभ काम जे छै चलैत रहै छै चलैत रहै छै आओर जे छै आओर राशन पानीके लेल कमसँ कम एक लाख रुपैआ पूँजी लगाउ तऽ दोकान आर जे छै बढ़िआँसँ चलत ग्राहकसभ आयत आओर बेचैत रहै छियै मोन लगैत रहैए बहुत बढ़िआँ बिजनेस करयमे आओर जे छै बिजनेस करयमे मार्केट घूमू मार्केटमे बहुत चीजके दोकान रहै छै मोबाइल तोबाइलके मोबाइलो दोकान अहाँ खोलि सकै छी मार्केटमे एखन मोबाइल दोकानके ज्यादा चलती रहै छै ऑनलाइन सेवा औँठावला मशीनसँ पैसा ऑनलाइन निकालू दियौ निकासी करू तऽ आधारसँ पैसा निकालू ईसभके लेल ऑनलाइन दोकान अहाँ खोलि कऽ बैठा सकै छी मार्केटमे की बुझलियै आ मार्केटमे जे छै बहुत चीज एहन दोकान अछि नया की बुझलियै जे फल ई मोबाइल दोकान एखन बहुत चलै छै आओर जे छै कपड़ासभके लेल मार्केटमे जाउ लिअ मार्केटमे पाली मार्केटमे जे छै कपड़ो आरके दोकान बहुत छै की बुझलियै सब्जी आरके लेल आओर जे छै साग सब्जी आर जे खरीदयके लेल सभ नया नया आइटम मिलल की बुझलियै ईसभ सभ हरा सब्जीके लेल होटल आर छै होटलो आर खोजबै तऽ मिल जायत समोसा आर जतेक पालीमे होटलो बहुत छै की बुझलियै होटलमे नाश्ता आर करयके लेल जाए सकै छी अहाँसभ की बुझलियै होटलमे जे चीज अहाँ खोजबै आओर केक बर्डे आरके टाइम रहै छै ओ केक आरके दोकान एखन बढ़िआँ चलै छै की बुझलियै पार्टी आरमे कोनो पार्टी एखन फंक्शनमे केक बर्डे काटलक केक अ आर काटयमे ओहोसभ अहाँकेँ मिलत आओर मीट मछलीके लेल दोकान सेहो मार्केटमे छै ओहोसभ बढ़िआँ चलै छै की बुझलियै चिकन आरके दोकान खोलू अंडा आरके चिकन आरके ईसभके ओसभ मार्केटमे बढ़िआँ भीड़ रहै छै रहै छी आओर जे छै मार्केटके लेल ऑनलाइन सेवा आरके जाए सकै छी सभकिछु शॉपिंग होटल सभकिछु छै पाली मार्केटमे शॉपिंग आर करयके लिए मॉल आर छै घूमैके लिए की बुझलियै आ रूमो आर मिल जायत किराया आरके लेल एक शहर टाइपके नौकरी आर जकरा होइत छै सभ पालीए मार्केटमे रहय लेल चाहैत छथि कि सभकिछुके सुविधा छै राशन पानी आरके तऽ सभकिछु पालीमे सुविधा छै आइरन करू प्रेस करू बिजलीके बिजलीओके सुविधा छै मार्केटमे इहो सभसँ अहाँ बहुत आदमी पालीमे रहैत अछि मार्केट ई दुआरे पालीमे बिजनेस चलै छै बहुत बढ़िया सऽ